सिलाइ सब करै छलियै काम धंधा करै छलियै तऽ हमरा घर मे सिलाइ जे करऽ लगलियै तऽ दू दू सए रूपैआ खर्चा भेलै धागा बटम आनलियै ओकर तेल आनलियै मशीन के मशीन के सब खर्चा आनलियै खर्चा केलियै तऽ अगर दू सए रूपैआ खर्च भेलै तऽ ओहि पर एक सौए रूपैआ आमदनियो भेलै कोनो मे दूओ सए रूपैआ आमदनी भए गेलै से आमदनी भेलै होइ छै खर्च होइ छै तऽ आमदनियो होइ छै सिलाइ फराइ अपन शर्ट बना लै छियै धिया पूता के लेडीज के अथी बने लै छियै बेलाउज अर बना लै छियै लेडीजके हर चीज हर काम मने खूब काम धंधा खूब नीक सँ चलै छै इएह काम सब कए रहल छियै